کچھ دن پہلے کی بات ہے میں ایک آفس میں ملازمت کرتا تھا وہاں پر میرے ساتھ ایک اور میرے ساتھی کام کیا کرتے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا جس سے ہم دونوں جدا ہو گئے اور ہم دونوں کو اپنے اپنے گھر پر کام کرنا پڑا جسے ورک فرام ہوم کہتے ہیں اور ان ان کے تعاون کی مجھے بہت سخت ضرورت پڑتی تھی اور انہیں بھی میری ضرورت پڑتی تھی جس سے ہم دونوں کا ملنا مشکل ہو جاتا تھا تو اس کے لیے ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایک متعینہ جگہ پر ملیں گے اور اپنے معاملات کو یا اپنی صورتحال کو اس چی اپنی صورتحال کو ایک دوسرے سے بتائیں گے یا شیئر کریں گے